आं सानसेनि जानायनि जानाया मा मा थायो बेनि सोमोन्दै आं बुंनो सानदों मानि सानसेयाव जोङो फुङावहाय ओंखामखौनो जायो ओंखामखौ मानि आं हाप जायो सानाव जेरैहाय जायो बेबादि जाया ओमफ्राय फुङाव एसे खमसिन जानाय जायो ओमफ्राय आरो बेनि उनावहाय आङो ओंखामखौ हाप जानानै दै लोङो दै लोंखांनानै आंनि खामानि आंनि डिउटियाव फैनाय जायो ओमफ्राय लान्सनि समावबो आङो एसेखौनो जायो बेखौ आं ओंख्रिफोरजों जानाय जायो ओमफ्राय बिदिनो लान्स समावहाय आङो लान्स जानानै थाङोब्ला आंनि न'आवहाय न' फारसे थाङोब्ला बेलासियाव आङो मोनसे लाइटलि माखासे रेजें माखासे जाग्रा जामुंफोरखौ जानाय जायो जेरैहाय बिस्किट एबा साहा गायखेर साहाफोरखौ लोंनाय जायो ओमफ्राय मोनायाव आङो समाव रुटि जानो जानानै थायो आरो